मेरे घ्यार कन्नै जेह्ड़े टूरिस्ट जेह्ड़े लोक होंदे इ जगह दूई जगह आंदे ते इंदी बजह कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी कम्युनिटी गी बड़ा गै इफैक्ट होंदा इफैक्ट समझो कि उंदे बिच बड़ा अंतर आई जंदा जियां कि केह् होंदा कि लोक जेह्ड़े होंदे पैह्ले पर विजिट करदे पैस कर जेल्लै उनें शैल लगदी जेल्लै घ आख जेै ज शैल लग हू हर पसंदीली जंदी उ केह् होंदा कि ज पसंद केह् कर ज बार ब जगह बिच आंदी ते मेरे ख्याल कन्नै जेल्लै इक जगह ते दूऐ जगह लोक जंदे जेल्लै उनें जगह पसंद ऐ ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् जादा को जादा उस चीजां गी पसंद करदे ते जेह्ड़ा टूरिजम ऐ फिर केह् होंदा कि उंदी जेह्ड़ी रेशो दी ओह् कदें बधदा ते ओह् कदें करदा हून दिज्जने आह्ले टाइम जेह्ड़ा कटरा इक बड़ी फेमस जगह ऐ ओह्दे बिच केह् हो ऐ कि जिना कि सर्दियां पेदियां लोकें गी पता लग्ग किधर रक्ख लोकें पता ल पता लग्गेआ कि हून कटरा बी बर्फ पौन लगी पे इत्थें तक मनाली कुल्लू मनाली छड्डी साढ़े जम्मू दे कटरा बिच आन लगी पे ओह् लोक इन्नी जादा मात्तराा जान लगी पे मतलब कि इत्थें तक सुनने च आया कि जेह्ड़े जेह्ड़े फिल्में च करैक्टर जेह्ड़ा अपना रोल प्ले अपना अपनी ऐक्टिंग गी प्रदर्शित करदे इत्थै तक ओह्ब बी आए कटरा कटरा ब उनें इन्ने आनंद लेआ इत्थें त कि आनंद गै नि उनें उस टूरिजम च जेै उनें टूरिस्ट उनें जेल्लै अपनी ट्रिप गी शुरू कीता जेल्लै उनें जगह च घूमना शुरू कीता उनें अपना एक्सपीरियंस इक्क दूए सनाया ना मलब उनें उत्थै मजा कीता जिियां उनें उत्थै नमीं चीजां सिक्खियां जिियां उ आस पास दा इनवायरनमेंटास दा वातावरण दिक्खेआ उनें केह् कीता कि जियां उनेंगी मज़ा अग लब्भा ते उनें केह् कीता इक्क दए दूए सनाया ते फ एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़े लोक हे इक जगह् दूरी जग ज जंदे हे ओह् सारे केह् कर घटना लगगे ते उनें ओह् जगह इन्नी शैल लग्गी कि फिर इयां केह् होआ कि जेह्ड़ी टूरिजम ही मतलब जेह् सढ़े लोकें दा इक जगा दा दूई जगा जाना साढ़ा कटरा दा बधी गेआ ते इया केह् हो जम्मू बी फेमस आ सालै च काफी फेमस सिटी बनी जंदी ऐ हून काफी लोक उत्थै जाना पसंद करदे इत्थै तक आखदे कि तुस जम्मू इक बारी छड्डी चली जाह्गे पर रवो ते जम्मू इक ऐसी जगह् ऐ में आक्खनी तुस सारे आ डोगरे लोकें दा मजा डोगरी लोक दे इद्धरा दा कदेहा ओह्ऐ क उद्धर रैह्न सैहन ऐ कदे गल्ल पात ऐ केह्ड़ा ध्यारें दा फ्ही सब दिक्खो